ناسک ضلعوں میں اہم تعلیمی اداروں میں اسپار کارپری پرائمری اسکول سندیپ انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ آپ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ سینٹر اس کے علاوہ مہاراشٹر میں میں اسکول کے اکسپریمنٹل اسکول ہو گئی اسپیلیگر اسپریمنٹل اسکولیں ہیں اس کے علاوہ مہاراشٹر میں بہت ساری تعلیمی ادارے ہیں جیسے ہی مہاتما گاندھی ودیہ مندر ہو گیا اس کے علاوہ ہیرے برودس کی بھی بہت ساری کالجیں ہے جے ڈی اے بی ای کالج ہے سٹی کالج ہے اس کے علاوہ اے ٹی ٹی ہائی اسکول ہو گئی جے ٹی ہائی اسکول ہو ہو ہو گئی تھی مالیگاؤں ایک اچھی انسٹیٹیوٹ ہے جس میں لے کے چھوٹے کلاسوں سے لے کے بڑی بڑی کلاسوں تک کے اسٹڈیز وہاں پہ مہیا کی جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے مقامات بہت سارے انسٹیٹیوٹ کالجیز ہے جیسے چاندوڑ یونیورسٹی میں ایم بی اے ہوتا ہے وہاں پہ میڈکل کی بھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے منصورہ میڈکل کالج ہو گیا منصورہ انسٹیٹیوٹ آپ ٹیکنالوجی ہو گیا اس کے علاوہ ناسک ضلع میں دوارکا پر وے بھی کئی سارے کالجز موجود ہیں جس میں اچھی تاری اچھی ساری تعلیم تربیت کی جاتی ہے وہاں کے وہاں کے انسٹیٹیوٹ میں ہے مہاراشٹر میں زیادہ تر ناسک ضلع میں زیادہ تر لوگ ناسک ضلع میں زیادہ تر لوگ ابھی ٹیکنا پولیٹیکنکل کالج کی طرف بڑھ رہے ہے کوہ نور پولیٹیکنکل کالج ہو گیا وہ بھی ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ لوگ لوگوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ موبائل ریپیرنگ اے سی ریپیرنگ اس کے علاوہ پاور پاور سپلائی فریج فریج فریج رپیرنگ کی کرنا اور اس کے علاوہ بہت ساری ٹیکنالا انسٹیٹیوٹس ہے مہاراشٹر میں جہاں پہ تعلیمی اداروں تعلیمی ادارے ہے جہاں پہ کی جاتی ہے